जय झूलेलाल सरकारि आम अवाम खे खेसि खोड़ सारियूं सुविधाऊं ॾिनियूं आहिनि जंहिंजी वजह सां ग़रीब माण्हू घटि पैसे में पंहिंजो इलाज कराए सघे थो सरकारी अस्पतालुनि जी साफ़ु सफ़ाई ऐं सुविधा ॾाढी सुठी ॾिनी वेंदी आहे उनजे उपचार बि कामगार साबित थिए थो पर प्राइवेट जे मुक़ाबिले सहुलियतूं थोरियूं घटि आहिनि जंहिंजे करे चङा माण्हू प्राइवेट में वञणु पसंदि करनि था पर मूंखे सरकारी अस्पताल में वञणु पसंदि आहे घटि पूंजीअ में सुठो कामगार इलाज असांखे सरकारी अस्पताल में मिले थो जय झूलेलाल